खाधो त लज़ीज़ मसालनि सां हुनखे भुञण सां ऐं सही तरीक़े सां रधण सां थींदो आहे चवंदा आहिनि न हरि खाधे जे ठाहिण जीअं हिकिड़ा साधारण मुङ ठाहिण में बि कुझु बोईल कंदा आहियूं कुझु बोईल यानी ॿाफे ठाहिया वेंदा आहिनि त कंहिं भुञी करे त कंहिं वरी उन्हनि जा सलाह कढी ठाहींदा आहिनि हाणे मुङ त उहे सागिया ई पर उन्हनि खे रधण महिल अलॻि अलॻि तरहनि सां रधियो वञे थो असांजे घर में मुङनि में जीरो कारा मिर्च ऐं नन्ढो फोटो भुञी हुनखे पिसे इस्तेमालु कंदा आहियूं हुन सां हुन में गैस थियण जे जेके बि इमकानु आहे घटि थींदो आहे चवंदा आहिनि कि जीरो ऐं नन्ढो फोटो इहे ॿई असांजे रंधिणे जा डॉक्टर आहिनि